हेलो हाँ तिवारी कलेक्शन जी बोलिए देखिए हमारे पास जो है टी शर्ट की बहुत सारी वेरायटी है आप बताइए कि आप को किस टाइप की टी शर्ट चाहिए और क्या साइज में चाहिए जी सर जी कोई कलर प्रिफ्रेंस कोई हाँ बल्क एमाउंट में चाहिये कि सिंगल पीस चाहिए था अच्छा अच्छा सर हमारे यहाँ पर टी शर्ट जो है वह ढाई सौ रुपये से शुरू होती है और ढाई हज़ार तक की टी शर्ट है अच्छा अच्छा तो ब्लू कलर में बहुत सारी वेरायटीज़ हैं जैसे लिवाइज है और जो है बहुत टाइप की ऐसी टी शर्टें हैं जो कि अच्छी ब्रांडेड टी शर्टें हैं आपको प एल साइज में चाहिये न अच्छा इसके अलावा कोई और रिक्वाएरमेंट अच्छा अच्छा मटेरियल में चाहिए कि रेडीमेड चाहिए सर आपको देखिए मटेरियल में बहुत टाइप की वेरायटी है एक सात सौ रुपये मीटर से लगा के सात हज़ार रुपये मीटर तक का अपने पास शर्ट है जो कि कॉटन जूट में भी है और सिल्क में भी है और मिक्स पैटर्नो पर भी है

जी जी सर अभी पाँच छः कलर जो हैं अभी लेटेस्ट आये हैं जिनमें एक बादामी कलर एक आसमानी कलर एक व्हाइट कलर एक ब्लैक कलर आया है और एक पर्पल का भी है अभी शेड नया आया है जो आपको कौन सा चाहिए सर जी जी जी और पेंट में सर क्या चाहते हैं आप अभी हमारे हमारे पास इस्ट्रेचेबल मटेरियल में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जैसे ब्लैक कलर में ब्राउन कलर में व्हाइट कलर में बहुत सारे अभी पीसेज़ आये हुए हैं सर गिफ्ट आइटम भी हैं सर जिसके अंदर जिसमें गिफ्ट आइटम भी हैं बहुत सारे कट पीस जो है आपको मिल जाएंगे जो पेयर बना के हम कस्टमाइज़ करके भी देते हैं जी

हम हम फ्री होम डिलिवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है डेलेवरी चार्जेज़ नहीं लिया जाता है आपका एड्रेस मुझे बता दीजिए तो मै नोट करके उसको आपको डिलीवर कर दूंगा और हमारे लड़के को ही पैसा दीजिएगा सर जी सर पेमेंट जो आप चाहें आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन में क्यूआर कोड के माध्यम से भी ले लूंगा मेरा फोनपे नम्बर भी यही है यदि आप चाहें तो आप इसी का उपयोग कर सकते हैं जी थैंक्यू